میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور اسی طرح میرے پسندیدہ کھلاڑی مہیندر سنگھ دھونی ہیں کیونکہ اس کی ان کی بیٹنگ بہت لاجواب ہوتی ہے اور جب بھی وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پورے میدان پر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ بہت اچھے انسان بھی ہیں جوکہ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ اگر میں ان ان سے ملوں کبھی مستقبل میں تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ جیسے اپنی ٹیم کو لے لے کر لے کر کے چلتے ہیں اسی طرح سے کام کیا کریں اور جو کچھ ہمارے کھلاڑیوں میں کمی پائی جاتی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کیا کریں جس سے ہماری ٹیم اور ہمارے ٹیم کے کھلاڑی خوب آگے بڑھ سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں